हमारे यहाँ साल भर में तीन फ़सलें उगाई जाती हैं रबी की फ़सल खरीफ की फ़सल और वर्षा ऋतु रबी की फ़सल में शीत ऋतु में उगाई जाती है अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फ़सलें हैं गेहूं चना मटर सरसों आदि और खरीफ की फ़सलें सितम्बर तक जून से सितम्बर तक होती हैं जो मक्का धान सोयाबीन मूँगफली कपास आदि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले जैसे सब्ज़ियाँ बोई जाती हैं तरबूजे खरबूजे खीरे ये सब चारे की फ़सलें बोई जाती हैं चरी ज्वार गन्ने मतलब काफ़ी फ़सलें बोई जाती हैं यहाँ हमारे यहाँ पर